हलो नमस्ते यह कह रहे थे आपके सोरूम में कौन कौन सी गाड़ी है

हाँ

तो वाइट कलर की वाइट कलर की चाहिए हाँ उसका उसका प्राइज बताइए पहले अच्छा अच्छा

बारह लाख आमरूत कौन सी इस समय अच्छी चल रही है गाड़ी बढ़िया दोनों गाड़ी ठीक हैं सिफ्ट डिजायर भी है एडका भी हलो हाँ ठीक प्राइज है यह आर टी का चाहिए

तो कुछ घटेंगे बढ़ेंगे नहीं हाँ

अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो नवरात्र में नवरात्रि में कुछ आफर है अच्छा अच्छा

आ जाओगे

वही तो नमस्कार